جی جی سر گڈ آفٹر نون کہیے سن سٹی ہوٹل میں آپ کا سواگت ہے جی سر آپ کا سواگت ہے آپ کا استقبال ہے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں کہیے کب آ رہے ہیں آپ اچھا شام تک آ رہے ہیں آپ تو کہیے کہاں کیسا روم چاہیے آپ کو ڈبل نہیں چاہیے جی سر مل جائے گا اویلیبل میں ایک منٹ چیک کر لیتا ہوں سنگل روم کتنے خالی ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جی سر دو رومس خالی ہیں ہمارے ہوٹل میں جس کو سر ہمارا لگزری ہوٹل ہے فلور لگ بھگ دس فلور کا ہوٹل ہے ہمارا تو اس میں جو سنگل بیڈ ہے وہ اوپر ہیں یعنی سکس سیون فلور پر جی سر بالکل ہے سویدھا ہے ہمارے یہاں لفٹ کی بھی چونکہ دس فلور کا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لفٹ لگائیں گے ہی تاکہ کسٹمرس کو آسانی ہو اس میں جی لفٹ بھی ہے آپ کو اے سی بھی ملے گا اس میں ٹوائلیٹ باتھ روم اٹیچ ملے گا ٹب بیتھ باتھ ٹب بھی ہے ساری سویدھائیں اویلیبل ہیں آپ کب تک ان کریں گے فنچنگ ہیں اسپنچ ہیں اچھے والے پیٹر بھی ہے اس میں اور رومنگ میں روم میں اے سی لگا ہوا ہے کمفرٹیبل ہے آپ پریشان نہ ہو سر جی بالکل آپ کو تینوں ٹائم ڈنر ملے آپ کو تینوں ٹائم کا کھانا ملے جس میں بریک فاسٹ بھی ہے لنچ بھی ہے ڈنر بھی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو روم میں بیسٹ فیئر میں آپ کا اس پیمنٹ کا اضافہ ہو جائے گا اگر آپ کھانے بھی آڈر کریں گے اپنے روم کے ساتھ تو پرائز بڑھ جائیں گے لیکن آپ کی ریسرچ اسکالر ہیں تو آپ کو کچھ ڈسکاونٹ بھی دے دیا جائے گا